हेल' मामोन मामोन औ मोनो हागोन मा सना बानायनो सान्दों नोंहालाय मा सना गाननो सान्दों नायफै नायफै दामआलाय बेदिनोसै आथिखालाव गासैबो बुस्थुनि दामआनो बारा जायो हिसाबैहाय दा बयबो बिदिनो आनासेआवहाय सारिहाजारसिम थांसै आरो मा डिजाइन बानायगोन माला बानायगोन ना आस्थाम ना खोमानि बानायगोन नोंनि थाखै ना फिसाफोरा हाबा जानांगौ दं ना मा

मालासिमाव माला जेन'बा नोङो माला बानायोब्लाथ' नोङो खमावनो ओरैनो दस आनासिमा नांखागौ मोजां माला बानायनो गोसोब्ला ओरैनो आनासेयाव सारि हाजारला ओरैनो हमना लादो दस आनाफ्रावहाय एसे गोबां थांगोन आरो बानासजों जाबजों खमायनायाथ' जों सोरबा बेदिनो सारि हाजारनि एसे गाहायाव माबा खालामनो हागोन आरो रायज्लायनायनि गेजेरजोंहाय नों गोबां बानायो होनोब्ला दा मोजां मानि दासान्दि सनाया एक्चुवेलि नैबे फुजानि थाखैहाय एसे माबा खालामना होदों खम बेसआवहाय हागोन नों नोंथाहा दाहोयोब्ला नैबे फुजानि समायआवनो बानायनो हागोन सनाखौ औ दे माब्ला फैगोन

औ दे कन्टेक्ट खालामना फै जाबायदे बेदिब्ला दे हामबायसै